एना तऽ बिहार सऽ बाहर बहुत कम राज्यमे गेल छी हम जेना कि हालेमे हम सिक्किम गेलियै जहाँ कि गेंगटोकमे हमर इलाकाके ही बहुत लोग सब मिल गेलथि तऽ एना हमरा भेदभावके सामना नहि करय पड़लै अगर हम गेंगटोक के बात करियै तऽ वहाँके लोक सब बहुत अच्छा छै जे कि बहुत अच्छा सऽ बात करै छै ओकर बाद हमसब दार्जलिंग भी गेलियै दार्जिलिंग मे भी हमर इलाकाके बहुत लोग सब मिल गेलै जाहि कारण सॅं हमरा कोनो दिक्कत के सामना नहि करय पड़लै ओकर बादमे फेर हालमे हम सब दोस सब सऽ मिलके नेपाल गेलियै नेपालमे भी अगर देखल जाय तऽ बिहारी लोगके जनसँख्या बहुत छै जहि कारण अपना सॅं माहौल मालूम भेलै आओर जेना कि हिन्दू लोग यहाँ भी छै बिहारमे नेपालमे भी बहुत लोक सब रहै छै आओर सबके कल्चर संस्कृति वगैरहके बात करल जाय तऽ दोनो के सेम ही छै जेना तऽ यूपी भी गेलियै हमसब यु पी मे वाराणसी गेलियै प्रयागराज गेलियै जहाॅं पर अभी तक तऽ हमरा सब कोनो भेदभावके शिकायत नहि भेल छै हूंह